खेलब अहाँके सभक स्वास्थ्य आ फीटनेसक लेल बहुत जरूरी छै आ एहिसँ बहुत फायदा होइत छैक किया तऽएम्हर श्वास नियंत्रणक जे एक सीखाएल जाइत अछि अनुलोम विलोम जे कहियो तऽ ओ तऽ अलग बात जे कखनो कखनो अहाँकेँ मुँहसंँ साँस लेलहुँ एहि तरहक बहुत तरहक प्राणायाम जेनाकि अहाँकेँ भस्त्रिका भेल एहियोमे अहाँकेँ साँस लए छी आ छोड़ै छी मुँहमे पानि लए छियै आ फेक रहलहुँ हँ एहिमे अहाँके ओ ओकर बाद शवासन जेना उल्टा सुति रहू आ एकदम साँस रोकि कऽ एहिपर इ करूँ ओ एकटा शवासनक क्रियामे सेहो अहाँकेँ मदद करैत छल आ ध्यान एहिसँ बहुत एकाग्र होइत अछि एहिमे अहाँकेँ ध्यान लगेबाक बहुत इ यऽ जे एकदम ध्यान नहि रहत ने अहाँकेेँ सौसे देह हिल जाएत अहाँ नीकसंँ खेल नहि सकब ताहि दुआरे अहाँकेँ समग्र स्वास्थ्य आ फीटनेसक लेल तऽ अहाँकेँ तैराकी जे भेल हेलब जे भेल से सबसँ उपयुक्त अछि आ एहिमे अहाँकेँ साँस पर नियंत्रनक लेल अनायाशे अहाँकेँ सीख जेबै